आब जेना हमरा सभक समय अछि उन्नैस सए तिरासीमे हमसभ मैट्रीकके परीक्षा देने रही पास कयने रही आ समय नौकरी चाकरीके जे छलै ताहि बीचमे हमसभ कमजोर आदमी छलहुँ पाइके आमदनी नहि छल कतहु नौकरिओ चाकरी नहि केलहुँ आ आबक जे समय छै ताहिमे लागल रहि गेलहुँ खेती पथारी गाए महीँस के चारा चरवाहि कयलहुँ आ अपन जीवन यापन व्यतीत केलहुँ आ आब जे छै एहि अवस्थामे तऽ नौकरियो नहि होयत तखन जे छै से एम्हर ओम्हर घुमि फिरिके जे लूरि बुद्धि अछि तत्जन्य अपन पेटक भरण पोषण करैत छी परिवारक समय आब जे नौकरीवला छलै से बीत चुकल अछि तखन करू तऽ करू की कोनो तरहक घरेलू जे लूरि व्यवहार छै ताहिमे हमसभ ठीक छी खेत तामय पड़ल हर जोतय पड़ल खेत ताकय पड़ल दोमनी दोगौनी गोबरके छिट्टा माथपर उठेलहुँ खेतमे जा कऽ खसेलहुँ जे किसानक बच्चाके होयबाक चाही ओहि परम्पराके धेने रहलहुँ आओर एखन तक अपन कोनो तरहेँ जीवन यापन अन्न पानिसँ उपजाके परिवारके भरण पोषण कऽ रहल छी